नमस्ते आपका फल का दुकान है क्या केला कैसे है आपके यहाँ केला और अनार सेब अंगूर सब कैसे हैं पेटी का कैसे है और ऐसे किलो में कैसे पड़ेगा

देखिए हमारे यहाँ शादी पड़ा है तो देना लेना है थोड़ा सही दाम लगाईए इसका पेटी का हमको चाहिए तो क्या आपके यहाँ पेटी का मिल जाएगा अच्छा है ना ताज़ा फल जी तो पेटी का ही चाहिए पेटी का कैसे मिलेगा दो दो पेटी चाहिए देखिए थोड़ा अच्छे से दाम लगाईए और अंगूर का भी जैसे डलिया वलिया आता है उसमें सजाकर के चाहिए देने के लिए हाँ तो अच्छे से दाम लगाईए हम आ रहें है पैकिंग कर दीजिएगा

ठीक है तो कैसे है डलिया का क्या भाव है और पेटी का

और ई ऐसे पेटी वाला

अच्छा तो पाँच पाँच किलो वाला पैक कर दीजिएगा उसको अच्छे से अभी आ रही हूँ हाँ अनार और केला दो घर कर दीजिएगा तो उसको सजा के रखिए अच्छे से तो फिर मैं आ रही हूँ तो ले जाऊँगी ठीक है अपना नम्बर बता दीजिए मैं पेमेंट कर दे रही हूँ

ठीक है हाँ फल अच्छा हो शिकायत न हो तो अच्छी ही है अच्छा फल पैक करिएगा देख कर उसमें खराब न निकले